असां पाणीअ जो इस्तेमालु जाम शयुनि में कंदा आहियूं जीअं त साफ़ सफ़ाई में सनान करणु में रोटी ठाहिणु में ऐं वण खे पाणी डि॒यणु में